و علیکم السلام و رحمۃ اللہ و برکاتہ

آپ کون بول رہے ہیں ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں کیا جی بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں میں ہوٹل سے ہوٹل اسٹاف بول رہا ہوں آپ بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں اچھا کھانا آڈر کرنا ہے آپ کو تو آپ کو ابھی میٹھے میں چاہیے یا پھر کس طرح میں چاہیے گوشت ووشت میں چاہیے گوشت چاہیے اچھا آپ کو کیا چاہیے ہمارے پاس بڑے کا بھی ہے اور فش بھی ہے اور گوٹ بھی ہے اگر آپ کسی کا چاہیے اگر آپ اچھا ہاں ہمارے وہاں چکن چکن میں بھی کئی کوالٹیوں میں بنا ہے چکن فرائی بھی ہے چکن اسٹو بھی ہے سب طرح کی ہے تو آپ کیا چاہیے چکن اسٹو چاہیے چکن فرائی چاہیے آپ کو کیا چاہیے اچھا اچھا چکن اسٹو چاہیے کتنا چاہیے آپ کو اچھا اچھا ہاف پلیٹ کرنی ہے یا فل پلیٹ کرنی ہے کس طرح میں کرنی ہے آپ کو اچھا فل پلیٹ کرنی ہے اچھا اور کچھ خدمت ہو جی سر جی جی سر میں آپ کی بات کو سمجھ سکتا ہوں لیکن ابھی ایک دو اسٹاف باہر گئے ہوئے ہیں تو وہ اسٹاف ہوٹل میں آ جائیں گے تو وہ پکائیں گے تو تھوڑا وقت لگ جائے گا آپ ویٹ کر سکتے ہیں بیس سے پچیس منٹ اور بیس سے پچیس منٹ کے درمیان میں آپ کا آڈر پہنچ جائے گا آپ تک آپ نے روم نمبر کیا بتایا تھا واپس سے بتائیے تو میں بھول گیا اچھا آپ ایک ایک سو تین نمبر روم میں ہیں تو ہاں میں اپنے ہوٹل اسٹاف کو کہہ دوں گا آپ اگر ویٹ کر سکتے ہیں کیا آپ پچیس سے تیس منٹ کیونکہ ہوٹل اسٹاف باہر گیا ہوا ہے وہ آ جائے گا آنے ہی والا ہے جی جی جی کوئی مسئلہ نہیں ہے میں تیار کر کے ہی بھیجتا ہوں فوراً جتنا جلدی ہو سکے ہوٹل اسٹاف آ ہی گیا ہے اب تو بھیجتا ہوں شکریہ السلام علیکم